हमर सबके क्षेत्रमे आब बहुत कोइ स्मार्टफोनक प्रयोग करै छै बहुत सारा कम्पनीके जेना कि रेडमी रियल मेट्रोला सैमसंग एप्पल एप्पल बहुत तरहक जिनका जाहि तरहक बजट छै ओहि तरह से फोनके यूज करै छै आओर आब जा बढ़िया हम चाबी लेते आते हैं दुकान केदातर संख्या मे लोक स्मार्टफोनके यूज करै छै किएकि स्मार्टफोन बहुत तरहके सुविधा दै छै आब सरकार भी जतेक तरहक काम होइ छै ओ हरेक चीजके डिजिटल तरह से हरेक काम होइ छै ओहि वजह से जादातर लोग स्मार्टफोनके यूज करै छै